जेनाकि हमरासभके गामसँ इसकुलके दूरीके ज्यादा छै ताहि कारण जे छै से जे परिवारके बच्चा छथि से जे छथि से इसकुल जे छनि से टाइमपर नहि पहुँच पबैत छथि ओहो समस्या होइत छै दोसर तऽ इसकुलमे टीचरके अभावके वजहसँ भी पढ़ाइ लिखाइपर ज्यादा ध्यान नहि दैत छै बच्चाके गार्जियनसभ ओकरा बाद किछु समस्या परिवहन परिवहनके समस्या सेहो भऽ जाइत छै ताहि कारण जे छथि से मतलब इसकुल बच्चा समयपर नहि पहुँच पबैत छथि दोसर वर्षाके टाइमपर बाढ़ि समस्या रोडपर पानि लगनाइके समस्या सेहो भऽ जाइत अइ छथि ताहिके वजहसँ जे छै से सेहो इसकुल बच्चा समयपर नहि पहुँच पबैत छै इएहसभ कारण छै जे इसकुल नियमित रूपसँ जे छै से बच्चासभ नहि जा पबैत छथि बस आओर किछु नहि